شمالی ہندوستان اور جنوبی ہندوستان کے درمیان بنیادی ثقافتی فرق بہت سارے ہیں جن کو ہم بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں زبان کے اعتبار سے شمالی ہندوستان یہاں ہندی اردو پنجابی بنگالی اور دیگر زبانیں بولی جاتی ہیں جنوبی ہندوستان یہاں تمل تیلگو کنٹر اور ملیالم اہم زبانیں ہیں کھانے کے اعتبار سے شمالی ہندوستان یہاں زیادہ تر گیہوں اور روٹی پر مبنی خوراک ہوتی ہے جیسے نان روٹی اور سبزیاں جنوبی ہندوستان یہاں چاول دھنیا اور مسالہ دار کھانوں کا استعمال زیادہ ہوتا ہے جیسے دوسہ اڈا اور سریا لباس شمالی ہندوستان یہاں مرد عام طور پر شلوار قمیض یا پینٹ شرٹ پہنتے ہیں اور خواتین ساری یا سالویک قمیض جنوبی ہندوستان یہاں مرد مہمدی یا دھوتی پہنتے ہیں اور خواتین ساڑی یا چنبری موسم شمالی ہندوستان یہاں موسمی حالات میں شدید سردی اور گرمی ہوتی ہے سردیوں میں برف باری بھی ہو سکتی ہے جنوبی ہندوستان یہاں گرم اور مرطوب موسم غالب ہوتا ہے اور سردیوں میں بھی موسم معتدل رہتا ہے سیاست شمالی ہندوستان یہاں مختلف سیاسی جماعتیں اور علاقے کی بنیاد پر انتخابات میں فرق دیکھنے کو ملتا ہے جنوبی ہندوستان یہاں زیادہ تر علاقائی جماعتیں مضبوط ہیں اور جنوبی ریاستوں میں ثقافتی مسائل اہم کردار ادا کرتے ہیں خواندگی شمالی ہندوستان خواندگی کی شرح عمومی طور پر نسبتاً کم ہے لیکن بڑے شہروں میں اچھی ہے جنوبی ہندوستان یہاں خواندگی کی شرح زیادہ ہے اور تعلیمی ادارہ اداریں بھی زیادہ ہیں جغرافیہ شمالی ہندوستان یہاں پہاڑی علاقے میدانی علاقے اور گنجان آباد شہر ہیں جنوبی ہندوستان یہاں ساحلی علاقے پہاڑی سلسلے اور سرسبز علاقے ہیں مواقع شمالی ہندوستان اقتصادی مواقع میں تنوع ہے مگر کچھ علاقوں میں بنیادی سہولتوں کی کمی بھی ہو سکتی ہے جنوبی ہندوستان یہاں تکنیکی اور تعلیمی مواقع زیادہ ہیں اور زیادہ ترقی یافتہ صنعتیں موجود ہیں یہ فرق مختلف علاقے کی تاریخ جغرافیہ اور ثقافت کی بنیاد پر پیدا ہوتے ہیں اور دونوں حصے ہندوستان کی متنوع ثقافتی ورثے کی عکاسی کرتے ہیں